उन्दै समनि खोथाफ्राथ' मेरलायानो दङ बिदिनो गोबां दं बिदिनो जाबाय स्कुल नि गोदोनि फरायसालिनि खोथाफोर जेरै हस्तेलावसो थायोमोन नालाय माबयाव बिदिनो सिक्स सेभेन सिक्स निफ्राय जिनै क्लास सिम बिराद मेरला दङ जेरै हलि गेलेनाय हजोंहाय हलि गेलेनाया बिदि लामाफ्राव गेलेनाय बायदि खालि कालार ल' फुना आरोखि माने नोंखौ हस्टेल निफ्राय बोयै बोयै हाब्रुआव हाखराव हाब्रु बानायनायाव गारसोमहैयो स' बेफोरखौ दा मोनलानालाय दा गेलेनायावबो नुला नालाय बिराद गोसखाङो आरोखि बिदिनो ओमफ्राय बेयावनो हस्टेलाव थानायावबो मेरला दंबावो जेरै जानाय माबा मोनसे ओंखाम दङमोन फ्राइड राइस बेखौ बिराद मोजां मोनोमोन दा बिराद गोसखाङो आरोखि ओंखायनो जानो लुगैनाय बिदिनो ओमफ्राय दाख्लैसो दाख्लै ओमफ्राय मोनसेया जाबाय दाख्लैनि खोथा दाख्लै आङो मा होनो बिदिखौ आइ आइ एम आव थांदोंमोन आइ आइ एम शिलं बेआव बिराट सोलोंथाय मोनदों आरोखि माने आंखौ गाइड खालायदों सारा खि नों थांदो होन्नानै नोंनि नामा फैबाय नोंबो नोंबो थांफादो बिसोर साबा लोगोफोरजों स' जों फुंनि ट्रेन जों थांबाय सिलंआव गुहाटीसिम गुहाथिनिफ्राय डायरेक्ट शिलं थांबाय बेआव पार्स्ट हरनै सिगांनि हरनैआवथ' बिराट उसुबिदा मोनबाय जानायबो थिग मोनासै गोथावानोमोन जानाया खिन्थु जोंनि थाखाय नङा बै रुति सुथि बेफोरखौसो जायो नालाय स' बिदिखौ होनायखाय सुबिदा मोनासै ओंखायनो जों सुखुवासै खिन्थु जोबहां जोबहां साननैसोआव बिराद फैनो बागासिनो दंमोन मानोना मोजां मोजां आब' आदाफोरबो मोनबाय बिसोरो बिराद हेल्प खालायबाय नोंखौ जिबनाव दावगानायाव माबादि नोङो जिबनखौ टेकेल खालायनो हायो नों हेंथाफोरखौ मारै बोखारनो हायो गावनि लामानिफ्राय बिदिखौ बिराद सोलोंथाय मोनबाय दा बिदिनो मिस खालामो बहुत माबाफोरखौ ओमफ्राय दा माबा दंबावो मेरला दंबावो दा बिदिनो इउनिभारसिटि आवबो मुलुगसोलोंसालिआवबो आं जे मुलुगसोलोंसालियाव फरायो बेआव दा जोबनोसै बियो दा बिखौ आङो लोगोफोरखौ बिराद गोसोखांगोन देनां बिसोरनि मिनिनाय मानाय बिसोरखौ स' आं बिफोरनोसै आरो माथो ओमफ्राय दङ उन्दै आवबो गोदोनि बिमा बिफाजों थानायबो बिदिनो बायरायाव बेरायहैनाय पिकनिक जाहैनाय बेफोरखौबो गोसखाङो माबाफ्राव दिफ्लाय बिल धिर बिलफ्राव बिदिफ्राव थांनायफ्राव गोसखाङो